हँ हम चाहै छिए कि बैंकिङ्ग दस्तावेज जे क्षेत्रीय भाषा छै ओ अपन अपन भाषामे उपलब्ध भऽ सकै ताकि जे क्षेत्रीय लोक छै ओकरा अपन भाषा जेनाकि मैथिली समझैमे कोइ दिक्कत नहि होइ दिक्कत नहि होइ कियाकि कोनो कोनो लोकके जे बहुत परेशानी होइ छै अपन भाषा बाजैमे जेना बैंक जाइ छै तऽ ओ अपन भाषा नहि दोसर भाषा नहि समझि सकै छै सिर्फ अपन भाषा ओ समझि सकै छै जेना अगर कोनो आदमीके अपन भाषा मैथिलीमे सिर्फ समझमे आबै छै तऽ ओ अपन सिर्फ ओ अपन भाषामे समझि सकै छै ताकि ओकरा कोनो तरहके दिक्कत नहि हो सकै आओर कोइ परेशानी भी नहि भऽ सकै